हेलो हँ कहियौ की हाल हम रूबी बाजैत छी हाल समाचार तऽ ठीक यऽ तहन अपन कहियौ जे की हाल समाचार छै फोन केलहुँ एहि दुआरे जे हमरा जरुरी रहै किछु जे मतलब पेन्टिंगकेँ समान राखैत होयबै विवाह सबमे जे चलैत छै हँ मिथिला हँ मिथिले पेन्टिङ्गकेँ बारेमे बाजलहुँ हँ हँ हमरा लै केँ रहै हँ हँ अच्छा हँ बिआहेकेँ हँ बिआहेकेँ चाही हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ लिखल छै हँ हँ अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ तऽ हँ हँ हँ हँ हँ बनाय दै छै कोबरमे हँ हँ हँ हँ हँ हँ गेंदासँ पीला लए लेतै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ छै तऽ होयतै हँ ओएह जाइत छै होइत छै गोबर घरेकेँ गायेकेँ होइत छै ओहो सब होइत छै हँ हँ सबचीज तऽ होयते छै हँ हँ हँ हँ नहि ये से छै तैंँ हम आहाँकेँ फोन केलहुँ ओहिकेँ वास्ते ठीक अच्छा हँ ठीक ठीक छै तहन अच्छा ठीक छै अहींँकेँ एहिठाम चलि आएब ओहिठमा दए देबै सएह ने अच्छा तहन राखने रहबै अच्छा ठीक छै तहन हम आबैत छी अच्छा अच्छा ई पेन्टिङ्ग छै आ राखैत छियै आहाँ उपनयनो सभक किछु राखैत छियै हँ नहि यऽ अच्छा हँ अच्छा हँ ठीक छै राखू